द' जानुवारि नैरोजा नैजिसे स्नि डिसेम्बर नैरोजा नैजिनै बा सेप्तेम्बर नैरोजा नैजिथाम स्नि डिसेम्बर नैरोजा नैजिनै बा जानुवारि नैरोजा दाइन